ہندوستان میں بہت طرح کے ڈانس ہوتے ہیں جیسے کہ کھتک کلی یا بھانگڑا بھرتناٹیم ہپ ہاپ پاپننگ بیلی ڈانس گھومر کھتک کلی موہنی ایم لابھنی یہ سارے ڈانس ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سبھیتا کو ہماری تہذیب کا پتہ دیتی ہے اور ڈانس سیکھنا بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتا ہے جس سے کہ اپنی پرفارمنس اسٹیج پہ کرتے ہیں اور اس سے اپنی ترقی کی راہیں کھلواتے ہیں ان سارے چیزوں پر بچوں کو محنت بھی کرنی چاہیے اور اس پر کام بھی کرنا چاہیے ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت طرح کے مشہور ڈانسر ہیں جیسے کہ نورا فتیحی پنیت کمار مائکل جیکسن یہ سب بہت اچھے ڈانسر ہیں